वैसे त मां वैसे त मां कंहिं रांदि जो हिसो न रांदि समाज जो कंहिं हिसो न रहियो आहियां पर मूंखे रांदि खेॾण डाढो पसंदि आहे रां खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कहिड़ी बि तरह जी रांदि हुजे खेॾण में ॾाढो मज़ो इंदो आहे चाहे देसी रांदि हुजे चाहे कैस कीअं बि हुजे चाहे फुटबॉल क्रिकेट हॉकी कॿडी बैडमिंटन कहिड़ी बि तरह जी रांदि हुजे मां खेॾंदो आहियां पर कंहिं हिन जे किसी समाज जा हिसो न रहियो आहियां मां हाला की मां किरकेट जा टूर्नामेंट कराया आहिनि कि उहे कराइण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ पर क्रिकेट जी रांदि अहिड़ी आहे खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं इन खां अलावा बि मां फुटबॉल जा बि टूर्नामेंट कराया आहिनि बैडमिंटन खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ पर हिन जे किसी कंहिं बि मां क्लब खे जॉइन न कयो कंहिं कंहिं बि तरह जे समाज जो हिसो न रहियो आहियां रांदि जेको आहे साजा मुंहिंजे फिटनस लेविल जे लाइ ॾाढी सुठी आहे मां हिकिड़ो स्पोर्ट्समैन पर्सन आहियां त पर मां हिन जे किसी कंहिं समुदाय या कंहिं किरकेट अकेडमी वग़ैरह खां न जुड़ियो आहियां रांदि खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे